औ हेल' औ होनब्लाथ' जोङो जेनेबा कलेजनिफ्राइ थांनो नागिरदों बिदिनो जोङो गारि गंसे जागोनदां बिदिनो सा बासो जागोन गारि मारुटि जों थांनो नागिरदों रुम भाराया बिदिनो सानसे हरसेनिब्लाबो जागोन दां बिदिल' थागोन औ साबानि अह' बिदि आमफ्राइ जेन'बा केपासिटिफ्रा जानाय लोंनायनि केपासिटिफ्रा मा बायदि

औ औ आमफ्राइ औ औ औ जेनेबा बिसिबां थांगोन बिदि जिपसि लानानै हारसिङै जिपसि सोयोब्ला गासै जेनेबा साबाजों औ औ औ थांनाया बिदिनो डिसेम्बर लास्ट उइकआव थांसैदां जिपसि जिपसि औ औ बिदिनो हा औ औ

जोङो साबा थांगोन ओरैनो औ स्कुल कलेजनिफ्राइ जों थांगोन बिदिथ' नङा ओरैनो कलेजनि स्टुडेन गोजा पारसनेल औ औ औ बिदिनो बइसफोर गोजा हौवाफोर गोजा आरो औ आमफ्राइ ओरैनोथ' जेबो प्रब्लेम जानाय नंखायना थानायफोरा मोजां सुबिदा मोनगोन औ औ बिदिनो बाथरुमफोरनि बेलायाव एसे दुगैग्रा रुमफोरा औ औ औ औ थांसै थांसैब्ला खबर हरफिनगोन दे दे बिदिब्ला औ औ